हेल' एस हेल' औ औ फंबाइ औ अके औ औऔ मावयो मावयो ओरैनो बहा बहा बेरायनो सानदों

हारसिङै बेरायथाव थाव नोङो बेरायनो हागोन सिरिया खाना दङ कुटुब मिनार दं लाल किला दं लथास थेमफोल दं नों माजों थ्रेबेल खालामनो सानदों ओरैनो मेथ्र' जों ना ओरैनो थुरिस गाइद नांगोन नोंनो थुरिस गाइद दङबा मोनगोन आंनावबो दङ मावग्राफोर दङ मोनगोन माब्ला फैनो सानदों जुलाइ मास आव दा

ह'टालफ्राबो जायगाया गेत्स हाउस दं गेस हाउस थानो हागोन दामफ्राबो खम जानायफ्राबो गावनि न'नि बादि मोनजागोन दा होनबा नोङो ट्रेन थिखिद दानखाबाय ना फ्लाइथजों फैगोन फ्लइथजों फिकआफ होमबा फिकआफ खालामनांगोन नामा जागोन दे बिफोरखौ फिकआफ खौ खालामजागोन फंबाइ ओरैनो फंबाइ बहानि होनदोंमोन क'कराझारनि बे नामबारखौ बहानिफ्राय मोननाय अके जेबो नङा दे फंबाइ फैनो हागोन आं दं आं गासिबो मेनेज खालामनानै होजोबगोन मेनेज खालाम जोबगोन दे जागोन दे नों जेब्ला सफैगोन आब्ला जों मोजांयै लोगो मोनलायगोन मिथ खालामगोन फनावथ' जेनोबा रायलायबाय थानाय ओरै फैयोब्ला लोगो मोनलायगोन जेबो नङा दे गोजोननाय थाबाय फंबाइ वेलकाम